आ हॅलो मिथीला कशें आसा तूं आ बरें आसा बरें आसा आ हें गो तुका हें विचारपाक लागून कोल केल्लो जी पी एस सी कितें न्युज हय हय हो पोस्ट येता आ ओके ओके आ मागीर ह्या फाटी खंयचे ह्या फाटी खंयचे पोस्ट येले आं हय आं ओके ओके आं आं आं आं कळ्ळें कळ्ळें आं अशें ओके आं

आं ओके कळ्ळें कळ्ळें सो आतां केन्ना येले जाल्यार आमी मागीर एपलाय करया हय पोस्ट येले जाल्यार आं आं आमगे सायडल्यानू येवपा जायो येल जाल्यार करया आं चल आसा चल ताका लागून कोल केल्लो आं चल बरें दवरतां आ बरें